गुजरात में ॾिसण वञू त कलाऊं त जिते किथे भरी पयूं आहिनि नंढे में नंढे गांव खां वठी करे वॾे शहरनि ताईं गुजरात में सभिनि हंधि हर कंहिं वटि हिकु कला लॻी पई आहे

जामु हुनर वारी शयूं मिलनि थी पयूं हर एक तरीक़े सां ॾिसणु वञो मिटीअ जा बासण ठाहिणा मिटीअ जी कला हस्तकला ॾिसणु वञू भई हेंडी क्राफ़्ट चवंदा आहिनि हथनि जो भई हथ सां वर्क बि पहिरां जी वॾी सॾी पंहिंजूं बि भर्त भरींदी हुयूं धागा पटनि सां धूरिन सां पोइ लटे कपिड़े जी कला लॻी पई आहे भई हिते सुठो कपास जो कृषी उत्पादन थींदो आहे त उन कपा मां बि कपिड़ो ठाहींदा आहिनि पाण पाए सघंदा आहियूं ऐं तरीक़े तरीक़े भांति भांति जूं मन हिते ॾिसो मां तव्हांखे हिक बि ॿुधायां त पाटण गांव आहे नंढणो सो हुनजे पासे में त हुते पटोड़ा न साड़ियूं आहिनि पाटण जा पटोड़ा ॾाढा वखणायजंदा आहिनि उन्हनि जो ॾाढो मन ॿाहिरि मन बाली इंडोनेशिया पासे बि हितांखां एक्पोर्ट करणु वेंदा आहिनि पाटण जा पटोड़ा पोइ सम्झो अहमदाबाद आहे उते किंग खाब ठहंदो आहे उहो कपिड़े जो नालो अथव हिकिड़ो पाण चवण वञू त फेबरिक आहे उहो ठवंदो मन पहिरें जे ज़माने में त राजा महाराजा उनखे सोने ऐं चांदीअ जी जरीअ सां ठाहिराईंदा हुया उहो सॼो तयारु ई अहमदाबाद में थींदो आहे एतिरी सुठियूं सुठियूं मन कपिड़े जे अंदरि बि कलाऊं लॻी पयूं आहिनि या माटी कलाऊं ॾिसूं त भरुच बि उन ई पासे आहे त मिटीअ जा बासण ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि पर इहो सभु ठहे हथों पर हुनजी कॉपी राइट या पेटर्न कराइण जे करे अलाई ख़र्च थो थिए ऐं इहो सभु ठाहिण वारा बि ॾिसो त कोई एॾा वॾा वी आई पी माण्हूं न आहिनि नंढा नंढा कारीगर ईअं ठाहीनि था पर जो कॉपी राइट कराइण जे लाइ ई ख़र्चु था करणु वञनि या पेटेंट ठाहिराइणु था वञनि पंहिंजे माल खे ॾेखारण था वञनि त हुनमें इन्हनि खे एतिरो ख़र्चु थो थी वञे की उन्हनि जी सॼी महिनत जी कमाई हुनमें हली थी वञे उनखां पोइ हू ॾकनि था की असांखे साम्हू हेतिरो वर्थ मिलंदो की न मिलंदो त उहे छॾे था छॾनि पिया पर हिन सभिन शयुनि जे लाइ मां त चवां थी सरकार खे कुझु योजना करणी खपे कि हेतिरो सुठो हुनर गुजरात में लॻो पियो आहे या भारत जो ई हिकिड़ो पासो आहे न ॾिसणु वञू ॿाहिरि पंहिंजी शयूं हुते एक्स्पोर्ट थी थियनि पयूं अने उहो पंहिंजी कॉपी राइट करे विकिणनि था पिया ऐं पाण वरी घुमी फिरी करे ॿाहिरियों ॿाहिरि जी शइ करे वठूं था पिया त उहो त ॾाढो ग़लति थो थिए पंहिंजे ई माण्हुनि सां पिया अने मां त चवां थी सरकार खे हिनमें थोरी थोरी बि न मन ॾिसणु वञू त इहो देश जो ई कम आहे पंहिंजी कमाणीअ जो भागु आहे देश जो त पंहिंजी सरकार हिनमें पंहिंजो थोरो सोचे समुझे करे मदद रुप थियणो खपे जय झूलेलाल